मूंखे पंहिंजे परिवार सां गॾु वञण सत्संग में पसंदि आहे चाहे जंहिंजो सत्संग थींदो आहे साईं टेउराम साहनी जो हुनजो सत्संग ॿुधण ऐं हुनजे सत्संग में वञण मूंखे पसंदि आहे जीअं माता जा जागरन थींदा आहिनि नोरातनि में कीर्तन थींदा आहिनि त असां सॼो परिवार वेंदा आहियूं ऐं असांखे हुते ॾाढो सुठो लॻंदो आहे